जाय ओनसोलाव आबाद होनोब्ला जोङो गिबि गिबियै जोङो माइ आबाद माइ आबाद मावो माइ आबाद बेनि उनाव जोंहा गय गय आबाद मावनाय जायो साहा बिलाइनि आबाद ओमफ्राय मैगं थाइगंनि आबाद जेरै थास' बेसर आलु जिखुनु मैगं थाइगंनि जों आबाद मावनाय जायो आरो जोंनियाव एसे दैनि जोंनि ओनसोलाव एसे दैनि आंखालखाय माखासे आबादफोरा जोंनि ओनसोलाव मावजाया जाया अब्लाबो जोंनियाव माखासे आबादफोर दङ जाय आबादफोरखौ जोङो थांना थानायनि राहा हिसाबै मावनानै जोङो सोलियो जोंनाव माइ आबाद होनोब्ला जोङो मायखौ जोङो दैज्लां बोथोर जि अखा हायो हानानै दै जायोब्ला जोङो मायखौ गायनो हायो मेसें बोथोराव जोङो माखासे गोरान आबादफोर जेरै मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौ जों मावो जोंनि जायगायाव बेबायदिनो आथिखालाव बे आबाद मावनायनि जे गोदान आदबफोरखौ जों लानो गोनां जायो खायसे हाय लाय लादों खायसे आरो हायाखै हाल एवनाय माइनि बेलायावबो जोङो खायफाया गोदोनि आदबजोंनो मावो जेरै मोसौ मोसौजों हाल एवनानै माइ गायो माखासेफ्रा गोदान आदबजों पावार टेलार बेबादि आदबफोरखौ बाहायनानै आबादफोरखौ मावो आरो माइ हानायनि समावबो माइ हानाय बोथोराव बोथोर सफैयोब्ला बे समावबो जोङो माखासेया गोदान आदबफोरजों माइखौ हायो जेरै माइ हाग्रा मेचिन आथिखालाव गोदान आद'बा जेरावबो गोसारदों गोसारबाय होन्नानै बुंजायो जेरै मइय नानाय मेचिन बेबो जोंनियाव सफैबाय गोदो गोदाय जोङो मोसौजोंनो नायोमोन बेयाव मोसौजोंनो नायोमोन दानिया गोदान आदब फैनायनिफ्राइ समनि समनिबो आंखाल बायदि खम समजोंनो बिगा बिगा माइनि बिगा बिगा हानि आबाद आबाद माइखौ सानसेयावनो एबा दसे समावनो जोङो नानो हायो समनि गोबां माबा जायो नांगौ समा थोजासे जायो साहा आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो जोंनियाव साहा आबाद दङ साहा आबादाबो बिनो जोङो जि जायगायाव एसे माइ आबाद जायैबादि जायगा जायगा दङ बेफोर जायगायाव साहा आबाद मावो आरो गय आबादबो मावो बिदिनो जि जायगायाव दै मोनहैस'वा बा उथिया दैया बे जागायाव गोजौ जायगा बोरि जायगायाव जोङो माखासे थास' बानलु बेफोर आबादखौबो मावनानै जोङो जोंनि न'खरखौ खुंलानो हायो बेबादिनो मैगं थाइगं लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो आबाद मावनानै न'खर खुंलांनो हायो दा बे आबादनि बेलायावनो जोंहा माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनाबो बांद्राय खायफा दङ बांद्राय बेबायदि आबादाव आबादखौ मावबाङा जोंनि गोदो गोदायनि जे आबाद गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जे आबादजों नांथाबबोनाय न'खर खुंबोनाय बेबायदिनो दिनिसिमबो बर'फोरा आबाद मावनानैहाय सोलियो